کیا آپ نے کبھی میراتھن یا دوسری لمبی دوڑ میں حصہ لیا ہے اگر ایسا ہے تو آپ نے تیاری کس کیسی کی اور تجربہ کیسا رہا ہم نے کبھی بھی کسی میراتھن میں دوڑنے کا دوڑنے کا کوئی حصہ نہیں لیا نہ ہی ہمیں دوڑنا زیادہ پسند ہے ہم تو صرف صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ووک کے لیے دوڑنے کے لیے جاتے ہیں جس سے ہمارا بدن صحیح رہتا ہے اس لیے ہمیں اسی اس میراتھن میں یا کسی بھی میراتھن میں دوڑنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے ہم نے